ہیلو السلام علیکم جی جی میں زیاد احمد لائبریرین جی جی جی

جی جی میری لائبریری میں جو ہے سب سے پہلے تو علامہ شبلی کی الفاروق ہے جو بہت زبردست کتاب ہے اور آپ اس سے آشنا بھی ہوں گے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں خورشید فاروقی کی ہیں عمر عمر رضی اللہ پہ اور دیگر رائٹر کی کتاب ہیں اور مستشرقین نے جو اعتراضات کیے تھے ان پہ بھی مستشرقین کی لکھی ہوئی بھی کتابیں ہیں تو آپ کو ساری کتابیں مل جائیں گی آپ بس مجھ سے رابطے میں بنے رہیں اور یہ کوشش کریں کہ کون سی کتابیں چاہیے اور بھی کوئی کتاب چاہیے تھی کیا عمر فاروق کے علاوہ بھی جی جی جی عمر فاروق کی پہ بہت ساری کتابیں ہیں ایک جو ہے خورشید فاروقی کی ہے جی جی ان کی بھی کتاب ہے میرے پاس نہیں نہیں بس آپ ہمارے پاس آئیں اور جو ہے پندرہ دن کے لیے آپ کتابیں لے جائیں پندرہویں دن آپ جمع کر دیں اگر اس کے بعد کتاب آتی ہیں تو فائن لگے گی جی جی جی اور بھی کوئی کتاب اگر چاہیے وہ بھی کتاب ہیں بہت ساری ہیں خلافت راشدہ پہ ہے تو اس میں عمر رضی اللہ کا مل جائے گا سارا مواد اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں وہ خلافت راشدہ معین الدین ندوی کی بھی کتابیں ہیں اور پھر ہاں سیرۃ النبی پڑھیں گے تو اس میں بھی عمر فاروق کا تذکرہ ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گی جی جی جی جی ٹھیک ہے آئیے گا اور مجھ سے رابطے میں بنے رہیے گا اور لائبریری میں آ کر کے کتاب بھی لے جائیے پڑھیے اور ان شاء اللہ بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے والسلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے